हैलो

ऐं सर में दिल्ली दा बोल्लै नी ते में तुं'दे मतलब इद्धर माता वैष्णो दे दर्शन करने गी औना चाह्न्नी आं ते होटल दे बारै किश जानना चाह्न्नी आं मतलब कैसा कैसा इद्धर ओह् ऐ मतलब कि में शायद में कल कल कोलूं सोचै दी ही हांजी इद्धर दे मतलब रूम रूम दे बारे च मतलब के पुच्छना चांह्दी ही माता वैष्णो दर्शन दा केह् केह् मतलब ओह् ऐ हांजी अच्छा अच्छा अच्छा ते उद्धर असें फोटो खचाने आपूं जाना पौना मतलब कि पर्ची पूर्ची लैन बी अच्छा ठीक ऐ अच्छा अच्छा ते अगर अस मतलब कि जि'यां असें मतलब कि पैदल जाना उद्धर कोई घोडे़ जां पालकी दी सुविधा बगैरा अच्छा अच्छा ठीक ऐ और होटल बिच असें गी केह केह सुविधा मिलग

अच्छा जी अच्छा अच्छा ते होटल दा मतलब केह् रेट बगैरा केह ऐ अस दो बंदे आवै ने हांजी अच्छा अच्छा ठीक ऐ चलो ठीक ऐ चलो ठीक ऐ ठीक ऐ जी ठीक ऐ धन्नवाद जी